हेलों अरे सर नमस्ते हं सर मैं पंकज सिंह गौरव बोल रहा था ग्वालियर से सर क्या है मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया सर भोपाल सर मुझे भी सर अपना ट्रांसफ़र हाँ तो मुझे भी क्या है सर कॉलेज से टी वी वगैरह चाहिए थी सर मुझे भी अब अकेला रहूँगा सर मैं यहाँ दिक़्क़त आई है सर मेरे को

हाँ सर लेकिन सर मेरी मजबूरी है सर अभी तक मैं सर परिवार के साथ में रहता था अब मुझे दिक़्क़त आएगी सर अकेला रहूँगा सर सर मैं आपसे निवेदन सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर मेरा हाँ सर आपसे निवेदन था मेरा सर आप अगर कल की तारीख़ में अगर कल कल की तारीख़ में सर आप टी सी वगैरह दे देते हैं सर मेरा भी भोपाल ही हो जाएगा सर मैं वापस जाके बिट्स कॉलेज में करवा लूँगा सर देखलो सर बच्चा समझके अपना अच्छा सर अगर आपकी कृपा बनी रहेगी सर ठीक है सर थैंक यू सर हाँ सर आपसे ही सर निवेदन कर सकते हैं बस और क्या कर सकते ओके सर धन्यवाद सर धन्यवाद जी सर जी सर जी सर ओके सर थैंक यू